हलो जय झूलेलाल जय झूलेलाल दादी हा हा मूंखे आहे न मुंहिंजे परिवार लाइ कपिड़ा खपे असांजे घर में शादी आहे त मुंहिंजे परिवार लाइ कपिड़ा खपे तव्हां वटि नईं नईं कोई आइटम आयूं आहे हा हा हू त पोइ हू त पोइ थींदियूं वेंदियूं पाणे ई उ हींअर ज़रूरी आहे हिक परिवार जी में शादी आहे त आहे न कपिड़े जी ज़रूरत आहे मूंखे कपिड़ा ॾेखारियो पहिला पहिला मुंहिंजे लाइ मुंहिंजे ममी पपा लाइ ॾेखारियो हा त पहिला मुंहिंजे लाइ ॾेखारे रखो हींअर नए टाइप जी चनियाचोली निकिती आहे हुन में ॾेखारे रखिजो हा हू जेको वर्क वारो आहे न उहो सुठो आहे पर उन में अछो पिंक कलर जो आहे छा तव्हां वटि वन पीस हा त हो घणो अघु आहे उनजो हीउ इलाही महांगो आहे थोरो ओछो करो वाजिबी भाव रखो हा त भले कोई वांदो न आहे हीउ साइड में रखोसि ॿियो पप्पा लाइ कुझु कुरिता न पैजामो बयजामो कुझु आयुव हा त हींअर वर्क वारो कलेक्शन आयो आहे न हूंअं टाइप जो मूंखे कुरिता ॾेखारियो न हा त साइज एल रखो अने हिन में मूंखे हीउ कुरितो वणियो हीउ वर्क वारो हीउ कुरिते में मूंखे आहिनि कलर मिलंदा हा त बस इन में ग्रीन कलर जो कलर कढायोसि न हा त हीउ ग्रीन वारो मूंखे कढी करे ॾियो इनजो अघु छा आहे कुरिते जो अघु छा आहे थोरो वाजिबी करो इलाही वधारे आहे हीउ त हा त सही में साइड में रखी रखूं ॿियो ममी लाइ ममी लाइ वन पीस ॾेखारियो न हा मम्मी जी साइज आहे एल साइज ही आहे आख़िरि हुन में गेर वारो वन पीस खपे हिकदमि अने कलेक्शन हिकदमि सुठी खपेनि न्यूं टाइप जूं हा बस हीअ रखी रखो अने इन में मूंखे ख़ाली ग्रीन कलर कढी करे ॾियो

हा त हीउ घणे ईंदो हाणि वाजिबी भाव चओ हा त कोई वांदो न आहे साइड में रखी रखो

न न बस एतिरो ज खपे धन्यवाद तव्हांजो असांखे हइड़ो वाजिबी भाव में सभु सामानु ॾियण लाइ हा हा जय झूलेलाल